में विजय कुमार पैंच सिड़ा कौल्ला वार्ड नंबर इक और मेरी पंचायत जेह़्ड़ी ऐ ओह् सिड़ा कौल्ला ककडेआल च पंचायत पौंदी ऐ में अपनी जिंदगी दी पढ़ाई जेह्ड़ी ऐ शुरूआत जेह्ड़ी ऐ मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल पैंथल दा होई और में अपनी पढ़ाई जेह्ड़ी बारह्मीं पास कीती ऐ कटड़ा दा और मिगी बड़ी खुशी होई कि में इक बड़ा होनहार बच्चा हा हायर सेकेंडरी स्कूल दा जेह्दे बिच मिगी हर बार मौका मिलदा हा स्टेज पर स्पीच करने दा बोलने दा कोई कविता बोलनी ऐ इन्ना प्राउड फील फील होंदा हा कि हद कोला जैदा बारह्वीं कम्प्लीट करने दे बाद मिगी इक शौक बनेआ हा कि पोलिटीकल लाइन च मीं औना और लोकें दी जेह्ड़ा सेवा करने दा मौका मिलेआ मिगी और मौका मिलेआ मिगी में ऐज़ ए सरपैंची नायब सरपैंची और में पैंची वास्तै एप्लाई कीता हा जेह्ड़ी पैंची मेरा इक मेन फोकस था कि में पैंच जित्तियै और लोकें दी सेवा जेह्ड़ी शुरू करां और जेह्ड़ी सेवा में शुरू कीती लोकें दी जिन्ने बी छोटे मोटे मसले हे मसायल थे जां कोई निक्के मुट्टे कम्म होंदे हे क्या कोई राशन कार्ड बनाना कोई बीपीएल ऐ कोई ओल्ड पिंशन लानी ऐ कोई विडो पिंशन लानी ऐ इ'नें लोकें दा जेह्ड़ा बी ऐ इनें लोकें दी सेवा दा मौका मिलेआ और में इ'नें लोकें दी सेवा कीती और सेवा करने दे बाद जेह्ड़े बी ऐन बहुत सारे जिन्ने बी सज्जन संबंधी हैन बड़ी मबारकबाद दिंदे हे और बड़ा अच्छा बी जेह्ड़ा ऐ कि अच्छा कम्म जेह्ड़ा कीता ओह्दे बाद च जेह्ड़े लोकें दी में अवाज सुनदा हा जेह्दे च मिगी बड़ा प्राउड फील होंदा कि मिगी इक मौका मिलेआ कि में इक सोशल वर्कर होने दे नाते इक इ'नें लोकें दी सेवा करै ना और इ'नें लोकें मिगी बहुत प्यार दित्ता आने आह्ले टाइम च में इसी अपना जेह्ड़ा बी पैंची ऐ इसी बरकरार रक्खी ऐ और जेह्ड़ा बी ऐ में इक उच्च उच्च में उच्च पद ते जानि कि पैंच जां नायब सरपैंची दी इलैक्शन लड़ां जेह्दे कन्नै मिगी पूरी पब्लिक पूरी अवाम जेह्ड़ी ऐ मिगी ओह् याद करै दी ऐ और जो बी ऐ मेरे कम्म दी सराह्ना करदी ऐ इन्ना गर्व मैसूस और मिगी हर कोई बी कोई फंक्शन पार्टी कोई डोगरी कल्चर ऐ जां कुतै बी कोई प्रोग्राम होंदा राम लीला साढ़े ग्राएं च अति दियां होंदियां न उत्थै मिगी बलांदे न और चीफ गैस्ट और में इ'नें लोकें गी काफी सारा उत्थै जो बी हैन सम्मानित करना एह्दे कन्नै गै में आम पब्लिक पूरी अवाम गी अपनी तरफूं दा इक तैह् दिल कन्नै इ'नें लोकें दा में शुक्रिया अदा करना कि इक बारी मिगी फिर बी मौका देन और जो बी ऐ में इ'नें लोकें दी सेवा च जुड़ेआ र'वां